हाँ बोलिए हाँ मिल गई है हाँ आपको नई नई डिज़ाइन में आभूषण तो मिल जाएंगे हाँ हमारे पास एक से बढ़ के एक आभूषण हैं जिसकी बहुत डिमांड चल रही है मैम बाज़ार में हाँ आप आ सकते हैं और आप देख सकते हैं आराम से

हाँ तो सोने के आभूषण हाँ हमारे पास कम से कम दस से पन्द्रह डिज़ाइन हैं जो अभी नई नई हैं और उसकी बाज़ार में बहुत चल रही है मतलब वो डिज़ाइन तो आपको सोने की चहिए या फिर चाँदी के आभूषण चाहिए हाँ तो आप सोने की भी रख सकते हैं और चाँदी की ली जा लीजिए साथ में हो सकता है कुछ चाँदी के भी हाँ बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन हैं चाँदी के भी आप चाहो तो वो भी ले सकते हो हाँ हाँ तो ये कब है सम्मेलन जो है वो कब है हाँ हाँ ठीक है ना आप जी जी बिल्कुल ठीक है तो आप समय रहते ही आ जाइए